औ आं कनट्रेकटार बसुमथारि बुंदों आङो नोंथां जिहैथु सिफ एक्जिकिउटिभ इन्जियार आङो लामा मोनसे लादोंमोन एम एल ए बिथांनिफ्राय एम एल ए बिथाङा आंनो बे लामाखौ बानायनो थाखाय लिरना होदों दा लामाया ओरैबायदि जाहैबाय लामाया गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगौ जानाय लामा बेखौ रावबो बानायाखैमोन नायसनाखैमोन दा बिनिखायनो आं गावनि मानसि लानानै बे लामाखौ सुबाय लामाखौ सुनानै आङो फ्राय थाम किल'मिटार मोनदों आरो बे लामायाव कालबार गंब्रै नांगौ जादों नोंथाङा जेब्ला बे लामाखौ नोंथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय साइट इन्जिनियारफोर देखाय हरगोन अब्ला मोजाङै मिन्थि फिनगोन दा बे लामानि थाखाय एम एल ए बिथाङा जिहैथु लिरनानै होबाय आङो बेवहाय बेखौ डिपिआर बानाय नांगौ बा बिनि एसटिमेट बानाय नांगौ नोंथाङा सोरखौबा साइट इन्जिनियार हरनानै बे लायटलामानि डिपिआरखौ बानायनानै होयोब्ला एसटिमेट बानायना होयोब्ला आङो जोबोद गोजोनगोन आरो बे लामाखौ आङो मावफुंना होनो हागोन

अ जागोन सार जोबोद जोबोद साबायखर दे जागोन सार जोबोद जोबोद साबायखर